مجھے پيغمبر محمد مصطفىٰ صلى اللہ عليہ وسلم كا واقعہ سننا بہت پسند ہے اور ميں اكثر پريشان ہو جاتى ہوں تو ميں ہمارے پيغمبروں كے بارے ميں ان كے واقعے سنتى ہوں اور مجھے بہت پريشانياں دور ہو جاتے اس سے مجھے بہت فائدے ہوتے ہيں